न्यू बेबी बॉर्न जाता तेन्ना ते सरावंडींग एनवायरमेंट क्लीन दवरपाक जाय किद्याक जर तें तेंच्या सायडीन डस्ट बी आसली तर तेंकां एलर्जी जाता आनी ते उदक बी अशें ओपन दवरपाक जायना कित्याक मागीर ते मलेरिया बी डेंगू बी जाता भुरग्यांक आनी क्लीन क्लोथ क्लीन एवरीडे डेटोल घालून अशें क्लीन दवरपाक जाय तेंकां तेंकां सद्दां क्लीन क्लीन क्लोथ घेवन पुसपाक जाय अशें आनी भुरग्यांचे कपडे आसता ते डेटोलान घालून ते धुवपाक जाय किद्याक जर किदें आसलें तें डर्ट बी की ते वयता आनी मागीर भुरग्यांक अशें कितें हायजिनीक बी जायना आनी एलर्जी तेंकां किदें